हमारे यहाँ के हॉस्पिटलों में डॉक्टर और नर्स अच्छे से बात नहीं करते हैं और कोई सुविधा नहीं है फ्री में फ्री की दवाइयाँ नहीं मिलती हैं और डॉक्टर तो दूर से ही बात करते हैं हाथ भी लगाकर नहीं देखते हैं और कोरोना काल में हमलोगों ने बहुत ध्यान रखा सफ़ाई का बहुत ध्यान रखा हम बाहर जाते तो मास्क लगाकर जाते थे और घर में घर पर आकर वापस हाथ धोते थे और सैनिटाइजर करते थे हमलोगों ने साफ़ सफ़ाई का बड़ा ध्यान रखा और हमने कोविड के दोनों टीके लगवाए हैं और हम कॉलोनी में भी अच्छे से सब बैठकर बातें करते थे सब घूमते थे हमने को रो का को हमारी कॉलोनी में कोई लॉकडाउन नहीं लगा हमलोगों ने बहुत अच्छे से कोरोना कोविड की महामारी का सामना किया है और हमारे यहाँ अस्पतालों में श्री बीमा बीमा नहीं मिलता है हमलोगों को बहुत दिक्कत आती है हॉस्पिटलों में ठीक से इलाज़ नहीं होता है नर्सें भी नहीं देखती हैं और ठीक से बात भी नहीं करती हैं और हमलोगों ने कोविड में बहुत सामना किया है कोविड का हमलोगों ने कोविड का बहुत सामना करा है और हमने कोविड के सारे दोनों तीनों टीके भी लगवाए हैं हमने सफ़ाई का भी बड़ा ध्यान रखा है घर में भी बच्चों को सैनिटाइजर करा मास्क लगाकर स्कूल भेजा हमलोग भी बाहर गए तो मास्क लगाकर गए हैं घर आकर वापस हाथ धोए हैं सैनिटाइजर करा है बहुत सफ़ाई का ध्यान रखा है और हॉस्पिटलों में जाने हम हॉस्पिटल भी नहीं गए कोविड टाइम में घर का इलाज़ ही करा है हमलोगों ने और अच्छे से ध्यान रखा है